ग्लोरिअस होटल मां था ॻाल्हायो जी असांखे पाटी ऑर्गनाइज़ करिणी हुई मुंहिंजे नंढे भाउ जो बडे आहे असांखे तव्हांजे होटल में पाटी ऑर्गनाइज़ करिणी हुई जीअं अ चारि पंज आइटमूं रोटिनि में थी वेंदी हिकु थी वेंदी नाश्ते में पिज़ा बर्गर थी विया ग्रिल सैंड्विच थी या इहे सभु वैराइटी आहिनि ऐं वरी रोटीअ में दाल चांवर थी वई ॿी सभु वैराइटी जी भाॼियूं थी वियूं ऐं मिठे में गुलाब जमूं ऐं गाहाण गाजुरुनि जो हलुओ वधीक थो हले थदि जे हिसाब सां त उहो असांखे एडजस्ट करिणो आहे त तव्हां कहिड़े हिसाब सां असांखे एड्जस्ट करे ॾींदव जीअं प्लेट वाइज़ सिस्टम आहे या क़्वांटिटी में वठिणो पवंदो असांखे कहिड़े हिसाब सां तव्हां एग्ज़िस्ट करे ॾींदव ऐं टाइमिंग असांखे रा शाम जो छहें खां वठी राति जो ॾहें ताईं करिणो आहे जीअं सभु माण्हू सतरि असी माण्हू अची सघनि त तव्हां कीअं असांखे एडजेस्ट करे ॾींदव ऐं तव्हां डिस्काउंट घणो ॾींदव की क़्वांटिटी में वठूं था तव्हां डिस्काउंट घणो ॾींदव असांखे